السّلام علیکم بہت اچھا سوال ہے کہ آپ کے پاس کوئی پسندیدہ کتاب یا فلم یا ٹی وی شو ہے جی میرے پاس میری کئی ساری کتاب ہیں یعنی ناولس ہیں جیسے کہ جنت کے پتے مصحف پیرے کامل لیکن اِن میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے میری مصحف مصحف مصحف ایک فارسی الفاظ ہے جس کے جس کا مطلب ہے قرآن مصحف کا مطلب ہوتا ہے قرآن اِس میں پوری تفصیلات قرآن پر دی گئی ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہیں تو وہ قرآن سے اپنی اُن پریشانیوں کے حل کو ڈھونڈ سکتا ہے تو پیرے مصحف میں بہت ہی اچھی طریقے سے قرآن کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی زندگی میں اگر کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو وہ قرآن سے اُس چیز کو معلوم کر سکتا ہے کہ وہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے دوسری ہے کہ ٹی وی شو ہندوستان میں بہت سارے ٹی وی شوز آتے ہیں لیکن ہم ہم کو سب سے زیادہ پسند ہے بگ باس بگ باس اِس لیے پسند ہے کیونکہ اُس میں چھوٹی چھوٹی نوک جھونک ہوتی ہے اُس نوک جھونک میں سارے لوگ ایک ہی اِدارے میں رہتے ہیں اور اُس ادارے میں رہ کر اپنے اپنے اپنے اپنے نیچر یعنی اپنی اپنی شخصیت کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اپنا وقت بِتاتے ہیں یہ دِکھاتے ہیں کہ ہاں ہم اِن کے ساتھ رہ سکتے ہیں ہم اپنا وقت اتنے اتنے دِنوں تک اِن کے ساتھ گُزار سکتے ہیں اِس میں کسی کا غصّہ اس میں کسی کی پیار ہر چیز کو بہت ہی اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہے تو وہ ساری چیز ہمیں دیکھنے میں